मां पहिरीं खां ई पशुनि जी इलाही रखिवाली कंदी आहियां मूंखे पशुनि जी संभाल करणी इलाही वणंदी आहे मां थोरा घणा नियम सुञाणा थी छो त मूंखे पशु ॾिसण इलाही वणंदा आहिनि पर इन्हनि जे मथां कानून लॻायल आहिनि जीअं त पशुनि खे केरु मारे नथो सघे उन्हनि जी छेड़ या उन्हनि खे चिड़ाए नथो सघे ऐं झंगल में अहिड़ा पशु विभाग हूंदा आहिनि जिते माण्हुनि खे न वञण ॾींदा आहिनि अहिड़ा इलाही कानून पशुअ जी रक्षा लाइ हूंदा आहिनि मूंखे जानवरनि जे बारे में ॼाणणु इलाही वणंदो आहे तॾहिं मूंखे कुझु बि ख़बर न हुजे त मां उहो घर जे माण्हुनि खे या मूं खां वॾा कोई हुजनि हुननि खां जानकारी वठंदी आहियां ऐं मुंहिंजे वटि पशु पालण जी हिकु बुक बि आहे जंहिं मां मूंखे कुझु न कुझु नओं ॼाणणु मिलंदो आहे मां ॿाहिरि कुते जे ॿार खे ॾिसंदी आहियां तॾहिं बि हुनखे रमाईंदी आहियां मां गांइ गांइ खे बि रोज़ कुझु न कुझु अन्न खाराईंदी आहियां ऐं हुनजे पासे में किथे बि प्लास्टिक हुजे त मां हुनखे दूरि करे छॾींदी आहियां छो त हिन प्लास्टिक खे खाइण सां गांयूं मरी बि थी सघनि हीअं मूंखे पशुअ जी संभाल करण ऐं रमाइणु इलाही वणंदो आहे